नमश्कार तव्हां सिंधी काके होटल मां ॻाल्हाए रहिया आयो अच्छा तव्हांजो खाधो असांखे समय ते मिली वियो असां चिंता में हुआसीं असांजा महिमान अची रहिया हुआ टाइम ते ईंदो या न ईंदो तव्हांजो हिकदमु टाइम ते आहियो खाधो ऐं उहो एतिरो टाइम ते हुओ त गर्म बि हुओ तहांजो खाधो असांखे तमाम सुठो लॻो तांजी कोकी बि तमामु सुठी हुई तव्हांजो दालि पकवान बि तमामु सुठा हुआ ऐं सभिनी खां वधीक तव्हां वक़्त ते पहुता उहो असांखे तमामु सुठो लॻो हाणे अॻियां बि तव्हां मूंखे ख़बर आहे त मां सम्झा थो त तव्हां वक़्त ते असांखे इहो डिलिवर कंदा ऐं समय समय ते असां तव्हांजी शेवा वठंदा रहंदासीं शुक्रिया